پرانے زمانے اور نئے زمانے میں کافی چیزیں سیم ہیں اور کافی چیزیں الگ الگ بھی ہیں مختلف ہیں جیسے کہ پرانے ٹائم میں ہمارے بڑے اور پرانے وہی تہوار مناتے آئے ہیں پہلے جیسے تہوار مناتے تھے اور رسمیں اور رواج ساری چیزیں پرانی آج بھی زندہ ہیں آج بھی نئی نسل میں وہ چیزیں باقی ہیں وہی طور طریقے وہی سارے رواج وہی تہوار ویسے ہی منایا جاتا ہے ساری چیزوں میں اور نئے میں کچھ چیزوں میں جیسے چینجیز بدلاؤ آئے ہیں جیسے کہ ٹیلیفون ہوا موبائل فون ہوا انٹرنیٹ ہوا کمپیوٹر ہوا بہت ساری چیزوں میں ہمیں بہت ساری سہولت ملی ہے آج کے ٹائم میں جیسے ٹکٹ ہم آن لائن بک کر سکتے ہیں پیمینٹ آن لائن کر سکتے ہیں کسی کو پیسہ دینے لینے آن لائن کافی چیزیں ہماری آن لائن ہو گئی ہیں آج کے ٹائم میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہو گئی ہے ہر چیز میں سہولت مل جاتی ہے گھر بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کر سکتے ہیں کہیں بھاگنا نہیں پڑتا کہیں جانا نہیں پڑتا آج کے ٹائم میں پرانے ٹائم میں کافی پروسیس تھا کافی لمبا ٹائم تھا کہیں جانا بھی پڑتا تھا کسی چیز کے لیے وہاں ٹائم بھی دینا پڑتا تھا وقت بھی لگانا پڑتا تھا کافی الگ الگ چیزیں تھیں اب بہت زیادہ سہولت ہو گئی ہے بہت ساری چیزوں میں آسانی ہے پرانے نس پرانے پرانے ٹائم میں اتنی چیزیں نہیں تھیں آج کی نئی نسل کو سب پتہ ہے ساری چیزیں پتا رہتی ہیں کیسے کرنا کیا کرنا ہے کہاں کیسے ہوگا کچھ بھی ساری چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں دونوں میں یہ فرق ہے